जय झूलेलाल तव्हां जेको असां खे गाॾीअ वारो मोकिलियुव उन त ॾाढो लेट करे छॾियो असांजी गाॾी गुसी वई हाणे असां छा कयूं हाणे असां खे ॾाढी तकलीफ़ आहे तव्हां महिरबानी करे असांखे असांजे गाॾीअ जा पैसा पाण मोटाए ॾियो असां ॾाढो परेशानु थी विया आहियूं